मुंहिंजी सभिनि खां वॾी कमी इहा आहे की मां कॾहिं कॾहिं कोई कोई माण्हूअ ते जाम जल्दी विश्वास करे छॾींदी आहियां जेको मूंखे न करणु खपे ऐं ॿीं मुंहिंजी कमी आहे की कंहिं कंहिं ॻाल्हि मे मां कुझु करण खां जाम ॾकी थी वञा त उहा ॻाल्हि पोइ मां न करे सघंदी आहियां ऐं मुंहिंजी सभिनि खां वॾी ताक़त आहे मुंहिंजी हिमत मुंहिंजो होसिलो ऐं इन ॻाल्हि जो मूंखे नाज़ आहे की मुंहिंजे माउ पीउ हमेशा मूंखे हर हिकु ॻाल्हि में अॻियां वधायो अथऊं कॾहिं बि मूंखे पोयां छिकण ई कोशिशि न कई अथऊं